میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ صدر بازار کے بارے میں یہ مارکیٹ بہت ہی مشہور ہے ہم کو کچھ بھی سامان چاہیے کپڑے جوتے میکپ کا سامان تو ہم صدر بازار سے جا کر لے سکتے ہیں یدی ہم کو کوئی چھوٹا موٹا سامان چاہیے تو ہم اپنے گھر کے پاس والی دکان سے ہی لے سکتے ہیں اور ہم کو زیادہ سامان چاہیے تو ہم مارکیٹ میں جا کر تھوک کی دکان پر جا کر لے سکتے ہیں ہمارے یہاں کے جو چھوٹے موٹے دکاندار ہیں یہ سارا سامان اپنا دکان کا مارکیٹ سے جا کر لیتے ہیں یا تھوک کی دکان سے جا کر لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں ایک بسکٹ چاہیے تو وہ بسکٹ ہم کو ایک بسکٹ دس روپئے کا ملے گا اور وہی بسکٹ ہم مارکیٹ میں جا کر بہت سارے لیں تو وہ بسکٹ ہمیں پانچ یا چھ روپئے کا مل جائے گا ہمارے یہاں کے دکاندار جو ہیں وہ اسی طریقے سے سامان لیتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں جو وہاں جا کر ایک ہی سامان بہت سارا لے لیتے ہیں جن سے ان کو بچت ہو جاتی ہے اور وہ سامان سستے میں مل جاتا ہے پھر وہ سامان یہاں لا کر ڈبل پیسے میں جیسے بھی ہے وہ اسی طریقے سے بیچ بیچتے ہیں اور انہیں بچت ہو جاتی ہے اب میں آپ سے بات کروں آللائن کے بارے میں تو آج کل سبھی لوگ آنلائن ہو رہے ہیں دنیا ہی آنلائن کی ہے یدی ہمیں باہر نہیں جانا ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے تو ہم سامان کو آنلائن منگا سکتے ہیں اس سے ہمیں بہت بڑی چھوٹ بھی مل جاتی ہے اور ہمیں آنلائن سامان خریدنے سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے ہمارے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں یدی ہم دھوپ میں نہیں جانا چاہتے ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے یا ہم کوئی جاب کرتے ہیں تو ہم آنلائن سامان منگا سکتے ہیں